मूंखे पालतू जानवर जेका हूंदा आहिनि जीअं कुतो ॿिलो या कछुओ थी वियो या जेका बि थी विया मूंखे उहो पालण या हुनखे संभालनि मूंखे बिल्कुलु बि पसंदि नाहे छाकाणि त हिननि खे संभालण हिननि खे पालण ॾाढो ॾुखियो आहे सहुलो न आहे ऐं हिन सां गॾु वरी इहे पाणि सां गॾु अगरि किथे ॿाहिरि बि वञो था त वापसि पोइ घर अचनि था त ऐं घर में बि ॾाढा किटाणू था खणी अचनि ऐं ॿीं ॻाल्हियूं जिते बि विहनि था पोइ सॼो तहेस नहेस करे था वठनि काई बि शइ हुजे घर हुजे रूम हुजे सभु ख़राबु था करे वठनि ई जिते विहनि आहिनि पोइ हिन जा वार हूंदा आहिनि हिन जा वार पिया निकिरंदा रहंदा आहिनि त ढपु थींदो आहे भई हुनजो वारनि में बि कोई किटाणु विटाणु न हुजे उहो बि ढपु थींदो आहे ऐं मूंखे घरु साफ़ु सुथिरो पसंदि आहे पोइ हिननि सां गॾु असांखे ॾाढा किटाणु जा ढपु थींदा आहिनि वरी सभु शयूं हेठि मथे थी वेंदियूं आहिनि वरी हिननि खे ॾोक्टरनि खे ॾेखारण की हिननि में काई बीमारी न हुजे त उहो बि सदाईं उहो ढपु थींदो रहंदो आहे हिन करे मूंखे इयं पालणु पसंदि कोन्हनि केर